असांजे इते कटनी शहर में बाबा श्री नारायण शाह जी हूंदा हुया पहिरियों हो असांजे घर जे बाजू में रहंदा हुया हिक ॿार हिकिड़ा अंकल हुया मुंहिंजा हो ॿाहिरि ॿीठा हुया घर जे ॿुहारी पिया पाइन त बाबा साहिब बि ॿाहिरि ॿीठा हुया त हुननि अंकल खे चयुन की तूं हिते छो ॿीठो आहीं तुंहिंजी दुकानु में त आग लॻी वई अथई तोखे हुते वञिणो खपई त असांजे अंकल पहिरों भरोसो न कयो हुयुनि पर पोइ ॿ ॾींहनि खां पोइ हुननि खे पतो पयुनि की हुननि जी दुकानु ते आग लॻी वई हुयनि